हेलौ रबिराम नों गारि सालायो ना अ' माबा आं गाबोन गुवाहाटीआव थांनो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय खैथा खैथायाव दङथाय बास आ अ' दे अब्लालाय आङो फुंनि बे पासतायाव बेखौनो आङो गाखोनोसै होम्बा आंनो सित मोनसे बुकिं खालामनानै दोन्दो आरो औ दे दे अ' दे बेसेबां लागोन गुवाहाटीसिम अ' दे जायो होनब्लालाय दे आं एथ' पासतायावनो आं गाखोनोसै